अॼुकल्ह अॼुकल्ह पढ़ाई लाइ करे माण्हू ॿारनि लाइ करे लोन वठंदा आहिनि वॾी क्लासनि स्कूल खां वठी वरी ॿी क्लासनि जी पढ़ाई स्कूल खां पोइ यूनिवर्सिटी में कॉलेजनि में आला तालीम हासिलु कजे थी बैंकुनि में एजुकेशन लोन वठिणो वठण लाइ करे उन्हनि जा घणेई दस्तावेज़ ज़रूरी दस्तावेज़ ॾियणा पवंदा आहिनि तंहिंखां पोइ ई हुननि खे लोन एजुकेशन लोन मिलंदो आहे अॼुकल्ह ॿार पंहिंजे विदेशनि में पढ़ाई करण लाइ करे वॾा लोन मिलंदा आहिनि त उन्हनि जी क़िस्तियूं चुकाइण लाइ करे उन्हनि खे ॾह हज़ार खां वीह हज़ार खां वीह हज़ार ताईं क़िस्तूं चुकाइणियूं पवंदियूं आहिनि विदेशनि वारा पढ़ाई करण वारा ॿार वॾियूं क़िस्तियूं चुकाईंदा आहिनि जेसीं हुननि जी पढ़ाई कम्पलीट थी वेंदी आहे तंहिंखां पोइ हू पंहिंजे पेरनि ते बीही नौकिरियूं करे करे उहा क़िस्त धीरे धीरे चुकाईंदा रहंदा आहिनि जेसताणी की उन्हनि जी क़िस्त पूरी नथी थिए तेस तक उन्हनि खे कमाइणो बि पवंदो आहे ऐं लोन बि चुकाइणा पवंदा आहिनि जीअं जीअं उन्हनि जो लोन ख़तमु थींदो आहे तंहिंखां पोइ ई हुननि जी इन्हनि जी बैंक खां इहा लोन ख़तमु थी वेंदा आहिनि